हम बहुत ही प्रकारके पूजा पाठ करै छी जइसे कि दुर्गा पूजा पाठ हो गेलै आओर जइसे छठि पूजाकेमे हो गेलै सरस्वती पूजाके हो गेलै अनन्त पूजाके हो गेलै गनेश पूजा हो गेलै बहुत ही एसन प्रकारके पूजा होइ छै जइसे हम सभ करै छियै अपना घरमे करै छियै आओर एहिमे प्रसाद भी बनाओल जाइ छै जे हम सभ अपना हाथ से अच्छा से बनैलीह ओकरा अपना घरमे बनैलीह बहुते प्रकारके भोग सब बनैलीह ताहि से हम सभ पूजा पाठ कैलीह आओर ओ पूजा पाठ कयलाके बाद ओहि प्रसादिके अपना घर परिवारमे बाँटलीह खएलीह ओहिके बाद ईसभ कयलाके बाद हम सभ प्रसादी बाँट देलीह आओर क्लासमे हम खाना बनाबैके किए कयले छी जौनमे हमरा सभके ई बताएल गेल है कि अपना संस्था दुआरा कयले छी तऽ ओहिमे ई बताएल गेल है कि खाना कैसे बनाएल जाइ छै आओर समोसा लिट्टी इसभ बनाबएके कला इहै सभ प्रकार से हम सीखली सिखले छी